म्हाका सगळींच आवड टाके आवडटात पूण तातूंत बोमील टाको म्हणटात तो म्हाका मात्सो कठीण वतालो पण हांवें तो परत परत परत परत परत सोडून सोडून परत परत करून मागीर हांव सारके जाय करपाक म्हाका आयलो पण पयले म्हाका तो मात्सो कठीण सो दिसतालो सगळ्यांत कठीण पोशाक म्हळ्यार म्हाका पयली पयली म्हाका चुडीदार शिवपाचे आशिल्ले कठीण सो दिसतालो मागीर हांव पोरणे पोरणे कपडे शिवून पयली संवय करून घेतली प्रॅक्टीस करून घेतली आनी मागीर हांवें चुडीदार शिवपाक सुरवात केली ताजेर ताजे आनी फुडले मागीर पेंटी बिंटी म्हाका गरज नाशिल्ली शिवपाची कारण चलयांक इल्ले चड कपडे लागतात चल्यांक तितले लागनात पण चलयांचे हांवें चलयांचे कपडे हांवें चड शिवले आनी मागीर आमगे गोंया आनीक एक पद्दत आसा भुरग्याक लग्न जावन मागीर ते बाळन बाळन जातना किंवा भुरगे जातकच ते पोळेर आंगली लंगोट्यो दिवपाची हांगा एक पद्दत आसा हांगा खूब हांवें म्हज्या दोना चलयांक भरपूर सामके पोळेर करून दिले पोन्न्याय कपड्यांचे केले नव्याय कपड्यांचे केले गोजड्योय केल्यो भरपूर म्हणजे भरपूर केल्यो भुरगीं व्हड जायसर ताणे त्यो वापरल्यो अशी म्हजी आवड आशिल्ली